हम लॉकडाउनमे खाना बनबैके ई कारण कोशिश कयलहुँ जे हम छुट्टीमे छी तऽ नया नया रेसीपी सब सीख ली खाना बनैब जेना हमरा इसब नहि बनै तऽ कोशिश बहुत कयलहुँ जे बनै हमरासँ तऽ पहिले तऽ हमरा बनैत नहि रहै तऽ बहुत प्रयास करलहुँ हम सीखलहुँ अहाँके जेना दालि भात नहि होइत रहऽ की सब्जी मटर पनीर नहि होइत रहऽ की मीट मछली नहि होइत रहऽ तऽ ओहिके कारण अहाँके हमरा चिकेन बिरयानी सब नहि होइत रहऽ बहुत किछ एहन जेहन खाना नहि होएत रहऽ तऽ हम बहुत प्रयास कयलहुँ हमरा ममी पप्पा नहि सीखेलक रऽ नहि कहैत रहै करै लेल बहुत दिक्कत होइत छलै तहन हम बहुत प्रयास कयलहुँ सोचलहुँ कथीसँ सीखिए ककरासँ सीखियै कियो तऽ नहि बतबै छल अपने गाँवके माहौलमे तऽ दाइ जे बतबै छलैथ तऽ ओ प्रयास हम बहुत कयलहुँ तऽ अपनाके याद आयल जे पर सीख ली आसान तरीका यऽ यूट्यूबपर सीखलहुँ तऽ बढ़िआँ नहि बनल एक दू दिन लेकिन प्रयास करैत करैत अहाँके बहुत कोशिश कयलहुँ जेना हम कहलहुँ की नमक नहि कमि जाइ कि दालि नहि कमि जाइ की किछो एहन कोनो तरहक कमै नहि सामान लेकिन कमि जाइ तऽ ओहिके कारण बहुत दिक्कत होइत रहै लेकिन बहुत कोशिश कयलहुँ जे बनि जाइ बनि जाइ तऽ ओ बनैके कोशिशमे भेल भेल तऽ लेकिन गाँव घरके लोक सबके देखेलहुँ बनेलहुँ खुएलहुँ तऽ ओ सब कहलक की जे नहि आइ नहि ठीक बनल छलौ तऽ हम कहलहुँ जे किया नहि बनल छलौ तऽ कभी पानिये कम रहै अहाँके की चावलेमे अहाँके पानि कम देलहुँ की नमके कम रहै की भुजियामे प्याजे भूलि गेलहुँ रऽ प्याज दैवला रहौं तऽ की अहाँके बहुत एहन नौ तेरह दालिमे हल्दिये कमि गेल की नमके कमि गेल की अहाँके चिकेन सबमे सबमे मसल्ले कमि गेल से सब नहि होइ जेना सब्जीमे मसल्ला कमि गेल रहऽ तऽ एना नहि कमाओ हुनका देखके हिसाबसँ खाना बनबैके कोशिश करियौ यूट्यूबेसँ सीखै छियै तऽ ठीक छै ओकरा नीकसँ देखियौ ध्यानसँ देखियौ तऽ हम देखलहुँ एक दू दिन हमरा ठीके गलत भेल रहै तऽ दोसर दिन हम फेरसँ प्रयास करैके कोशिश कयलहुँ बहुत अहाँके प्रयास कयलहुँ तऽ हमरासँ बनल लेकिन ओतेक आसान नहि रहै जे हमरासँ बनि जाइत हमरा किया तऽ होइते नहि रहै बनबै लए तऽ ओ सीखलहुँ हम बनेबाक यूट्यूबपर आओर ममी सबके नहि ठीक लागै छल पहिले हम नहि बनबै छलहुँ हम घरमे खाना तऽ मम्मी कहै छल नहि बतेबौ तू की करै छलह से तऽ हम अय सबपर नहि ध्यान दैत छलहुँ पहिने सोचलहुँ पढ़ाई छलै तऽ पढ़ाई छलै तऽ मम्मी सब बहुत बाजैत छलैथ तऽ हम पढ़ाई खाना सब कुछ देखैत काम करैत छलहुँ तऽ आब बहुत मेहनत करऽ पड़ैए तऽ खानाके लेवल आब ठीक यऽ हमरा भए जाइ यऽ सब किछु लेकिन पहिने बहुत कष्ट भेल कियो नहि बतेलक गाँव घरके माहौल खराब एकदम कियो नहि सीखेलक कहैत रहलियै नहि नहि हम किया बतेबौ अपनेसँ सीख लेबै हम अपने तेज छियै फोन यूट्यूब यऽ आइकाल्हि वएह सँ एकदम ध्यान सँ लोक देख लोक देख देख के कए लै छै तऽ एकदम आसान यऽ अहाँ तऽ कए लेबै यूट्यूबपर यूट्यूब चलेबियौ एकदम बढ़िआँसँ भए जायत अहाँके किया नहि चलबै छियै फोन यऽ बड़का मोबाइल तऽ अहाँके पास चलेतैके अच्छा अच्छा ठीक छै सीख लेबै नहि बाजू एतेक